ہمارے اسکول میں جو طلباء ہوتے ہیں وہ لوگ عام طور پر دوڑ میں حصہ لیتے ہیں اور اس دوڑ کے مقابلے میں ان کو انعامات بھی ملتے ہیں اور جو بچے ان مقابلوں میں حصہ لینے کے خواہشمند ہوتے ہیں وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دوڑ میں کوئی نہ کوئی پوزیشن حاصل کر لیں ہمارے علاقے میں بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو دوڑ کے مقابلے کراتے ہیں جہاں پر دور دراز علاقوں کے اسکول کے بچے آتے ہیں اور وہاں پر دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر ہوتے ہیں جہاں پر بہت سارے مہمان وغیرہ بھی آتے ہیں اور وہ لوگ ان مقابلوں کو دیکھتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے خاص طور پر چھوٹے بچے جب دوڑتے ہیں تو وہ منظر کیا ہی خوبصورت اور لطف اور بڑا ہی اچھا ہوتا ہے بات اگر چھوٹے بچوں کی کی جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دوڑنا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور جب چھوٹے بچے دوڑنے کے لیے کوشش کریں کوشش کریں گے تو انہیں اپنی زندگی میں جد و جہد کرنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو دوڑ لگانا پسند ہوتا ہے ان کی عادت ہوتی ہے وہ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ دوڑ کر ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے علاقے میں کچھ بچے ایسے ہیں کہ اگر ان کو کوئی سامان لانے کوئی سامان لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے یا کسی ضرورت کے لیے بھیجا جاتا ہے تو بچے دوڑ کر کے ہی جاتے ہیں کیونکہ دوڑنا ان کو پسند ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں تو اس لیے چھوٹے بچوں کو دوڑنا چاہیے تاکہ ان کی صحت برقرار رہے اور دوڑنے سے ان کی جسمانی تندرستی برقرار رہتی ہے ان کی صحت بحال رہتی ہے انہیں کسی قسم کی بیماری نہیں لگنے پاتی ہے اور وہ لوگ ہمیشہ اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھار اگر ان کو اگر ان کی طبیعت خراب بھی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے زیادہ دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے بلکہ کوئی چھوٹی موٹی سی بیماری ان کو لگ جاتی ہے جس سے وہ بڑی آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن جو بچے دوڑنے کا جو بچے دوڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو بچے دور نہیں لگاتے ہیں وہ مسلسل سست رہتے ہیں ہمیشہ غنودگی کے عالم میں رہتے ہیں اور انہیں کاہل سمجھا جاتا ہے اور وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کام میں وہ تو وہ توانائی اور چستی نہیں دکھا دکھا پاتے ہیں تو اس لیے میرے خیال ہے تمام بچوں کو دوڑنے کا کام کرنا چاہیے اور دور لگانا چاہیے خاص طور پر صبح کے وقت یا شام کے وقت ایک وقت کو متعین کر لے کہ ہم کو فلاں وقت میں دوڑنا ہے اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو دوڑ لگانے کی کوشش کریں اور جو بچے صرف گھروں میں ہی رہتے ہیں ان کے لیے بھی میری رائے یہی ہے کہ وہ سارے بچے دوڑنے کے لیے نکلا کریں جس سے ان کی جسمانی تندرستی برقرار رہے